बिहार में बिज़नेस के लिए बहुत अवसर है कपड़े के दुकान भी बहुत हैं बेगूसराय क्षेत्र भी बड़ा है टाउन बड़ा है आई टी आई भी अनगिनती है इसका कोई गिनती नहीं है कंपनियाँ भी कुछ से कुछ हइए हैं आ मुख्य बिज़नेस तो यहाँ का है गेहूँ मकई रैंचा इ सबका बिज़नेस लोग करता है जहाँ मन हुआ लेकर यहाँ से गया अच्छे अच्छे बिज़नेस यहाँ भी ई भी चलता है कपड़ा तो हइए है कपड़ा के भी बिज़नेस होता है आई टी जहाँ तहाँ हइए है सब सब अच्छे है वस्त्र कपड़े लेने के लिए लोग बेगूसराय जाते हैं नज़दीक पड़ता है बेगूसराय एरिया हमरा मुख्य बाज़ार हुआ बेगूसराय घर हुआ रामदीरि टोला लभरचक तो बाज़ार तो नज़दीके है बाज़ार रोज आना जाना होता है रोज आते जाते हैं बाज़ार आ बिज़नेस भी चलता है अच्छे ढंग से कोई दिक्कत नहीं बढ़िएँ सब कुछ चलता है आई टी आई भी अनगिनती हइए है बढ़िएँ ढंग से सब है कोई दिक्कत नहीं मुख्य बिज़नेस यहाँ का यहीं सब है